हैलो हांजी बेक्करी आह्ले बोल्लै दे जनाब मेरे मेरा अज्ज बर्थ डे हा ते में तुसेईं आर्डर दित्ते हा केक आस्तै ते ओह् कीता तुसें त्यार जां नेईं कीता भलां बस शाम बेल्लै लेना में कोई सत्त अट्ठ दे करीब स्कूटी लेई री आना में ते एल्लै तुस फ्रिज च रक्खी ओड़ेओ घली निं जा ओह् ते अगर में नेईं पुज्जी सका तुस होम डिलीवरी कराई सकदे कुसै कोला अच्छा ते ओह्दा कोई केह् लैग्गे तुस होम डिलीवरी दा अच्छा नेईं इन्ना निं तिन्न चार ते चार पंज किलोमीटर होना जरूर अच्छा दरअसल ना में ओह् थोह्ड़ा घर कम्म ऐ होर बी बड़े ओह् बाकी आइटमां उटमां बनाने ई पेदियां ते बंदे ओह् कम्म करने आह्ले घट्ट आए दे ते फिर में खबरै टाइम लग्गे जां नेईं लग्गे तां महां अगर तुस अगर होम डिलीवरी दिंदे ओ आं हां टाइम उप्पर पुज्जी जाग निं बा अच्छा ते ओह् किन्ना किन्ना बनाए दा तुसें पंज बनाए दा अच्छा ओह्दे कन्नै बाकी ओह्दा सैट्ट पूरा थ्होग जां अपना लैने पौग बाकी असें कैंडल कूंडल बगैरा कैंडल मार्च बगैरा अच्छा ओह् तुसें ई पेऽमैंट थोह्ड़ी थोह्ड़ी होई दी अजें चलो कोई ना तुस ज बाकी जेह्की पेऽमैंट है ना बाकी जेह्के कैंडल बगैरा लैने ना जेह्का होम डिलीवरी जेह्की है तुसें ई ओह्दे अ'ऊं जिस्सी बंदे ई तुसें भेज्जना ना में नुआढ़े हत्थ भेजी ओड़गा नेईं ते में तुसें ई पेऽटीऐम्म करी ओड़गा ठीक ऐ ना हां अगर हून करनी ते हून करी ओड़ना में बा थोह्ड़ा बिज आं में कम्मै च ते चलो कोई निं कोई निं ओह् मु मु मुड़ा पुज्जग ना जिसलै उस्सी पता ते है निं मेरे घर दा पर मेरा घर कुत्थै ऐ पर तुसें ई ते प पता ऐ हां उस्सी लोकेशन दस्सी ओड़ेओ ते नेईं ते उस्सी अहें फोन करी लैएआं मिकी ते में उस्सी व्हाट्सऐप्प उप्पर लोकेशन शेयर करी ओड़गा तुकी ठीक ऐ जनाब फिर तां शुक्रिया जनाब